जी हाँ मेरा व्यक्तिगत लक्ष्य और आकांक्षायें जैसे प्राप्त करने के लिए मन पर काम कर रहा हूँ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे मेरे दोस्तों ने प्रेरित किया है और मेरा व्यक्तिगत लक्ष्य एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना है जिसके लिए मैं वर्तमान में काम कर रहा हूँ सरकारी नौकरी प्राप्त करने में मुझे गोवरमेंट टीचर बनना है जिसके लिए मैंने शुरुआती तौर से पढ़ाई की है और टीचर बनने के लिए मुझे बी एड करना पड़ा है और वर्तमान में मैं दसवीं पास करके बारहवीं किया बारहवीं के बाद तीन साल ग्रेजुएशन किया उसके बाद दो साल मैं बी एड किया हुआ है जिसके माध्यम से मैं मेरे लक्ष्य के नज़दीक पहुँच रहा हूँ इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं वर्तमान मे कार्यरत हूँ और उसको पाने के लिए मुझे मेरे दोस्तों ने प्रेरित किया था और मुझे वर्तमान में बहुत अच्छा लग रहा है की मेरे भी कोई व्यक्तिगत लक्ष्य और आकांक्षायें हैं और उनको मैं मेरे लक्ष्य को साकार करने के लिए कार्यरत हूँ और जिस प्रकार मैं कार्यरत हुँ उसी प्रकार यदि मै आगे भी कार्यरत रहा तो मेरा लक्ष्य जल्दी प्राप्त हो जाएगा और मैं भी मेरे समुदाय में एक अलग पहचान रख सकूँगा